होशंगाबाद जिले में मनोरंजन के लिए कई गतिविधियाँ व्याप्त हैं जैसे पार्क थिएटर एवं टॉकीज वगैरह हैं एवं खेल के मैदान भी हैं जैसे गुप्ता ग्राउन्ड है एवम मनोरंजन के हिसाब से निरंतर हर साल राम जी बाबा का मेला भी आयोजित किया जाता है कहीं कहीं पर उनमें प्रवेश के लिए टिकट लिया जाता है एवं कहीं कहीं पर वे मुफ़्त में भी लोगों के जाने आने के लिए उपलब्ध हैं पार्क भी उपलब्ध है जिनमें खेल से संबंधित गतिविधियाँ निरंतर रूप से होती रहती हैं एवं होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए जो घाट हैं उन पर भी मनोरंजन गतिविधियाँ होती रहती हैं जिसका लोग निरंतर लाभ उठाते रहते हैं